भारतमे सरकारी इसकुलमे जितना भी शिक्षक प्रोत्साहित कार्य छै हँ सबके लाभ अखन सब बच्चा बच्चाके मिलैत हइ आओर साथमे इसकुलमे प्रोत्साहन राशि जे हइ से कपड़ा ड्रेस आओर साथमे इसकुलमे खान पानके भी व्यवस्था रहै हइ आओर साथमे साइकल जोन से कि बच्चा लोग आके अपन क्लास करै हइ आओर साथमे बच्चाके कोइ दिक्कत भी ना होय हइ एहि से पैदल घरे जाउ फिर घरे से आउ एहि सबके लेके बहुत दिक्कत हो जाय हइ गार्जियन भी सोचमे पड़ि जाय हइ कि कही रोडमे ऐक्सिडेंट तऽ नहि हो जाय एहि सबके लेल प्रधानमंत्री आओर हमारे मुख्यमंत्री जी का जो योगदान बच्चे सबमे हइ बहुत ही अच्छा लगैया हमनीके साइकल प्रोत्साहन योजना हो गेल आओर साथमे कपड़ा ई दूनू देके गरीबके बहुत मदद करैत छै सरकार आब एहि से जादा की चाही सरकार से हमनीके ऐसे ही सब किछुके लाभ दैत रहू